ہاں بولیے کیا چاہیے آپ کو مطلب کیا سروس چاہیے آپ کو سر آپ جو جو ہیئر کٹ بولیں گے وہ سب مل جائے گا آپ کو ابھی لیٹیسٹ چل رہا ہے ون سائیڈیڈ ہے یا اسپائیک ہے جیسی کٹنگ بولیں گے ویسی کٹن ہو جائے گی آپ کی سوینٹی روپیز لگیں گے سر آپ کی داڑھی بن جائے گی ہیئر واش کر دیں گے اور فیشیل کر دیں گے آپ جو بولو گے سر وہ سب ہو جائے گا سب سرویسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جی سر آپ اطمینان سے آ جائیے آپ کا سب ہو جائے گا